हा मां हिकु ॾाढी फ्यूजन व्यंजन बणाइण जी कोशिश कई आहे मां असांजे घरु भिंडी सभिनि खे वणंदी आहे हुन भिंडी जी तवा फ्राय भिंडी खाई खाई सभु बोर थी विया हुआ हिन लाइ मां हुनमें मैगी मसालो विझी करे अलॻि तरह जी मैगी मसाले वारी भिंडियूं ठाहींदी आहियां जेके ॿारनि खे ॾाढी वणंदी आहे अॼु कल्ह जे ॿारनि खे मैगी जो मसालो मैगी ॾाढी वणंदी आहे हिन लाइ मैगी जो मसालो विझी करे मां भिंडी अलॻि तरीक़े सां ठाहे करे ठाही आहे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे उहा ॾाढी वणंदी आहे हिक ॿी ॻाल्हि आहे साबूदाणे जी खीरु साबूदाणे जी खीरु वाइट वाइट ॾिसी करे ॿार खीर जो नालो ॿुधी करे उहा खाईंदा ई न आहिनि हिन लाइ साबूदाणे जी खीर में मां थोरो केसर विझी करे हुनजो ॻाढ़ो रसु करे ॻाढ़ो खीरु करे घाटो खीरु करे उहो बि ट्राय कयो आहे जेको मुंहिंजे ॿारनि खे ॾाढो वणंदो आहे